देखिऔ बैँकके नोकरी तऽ बड़ा रॉयल नोकरी छै एकरा लेल तऽ पढ़ाइ जरूरी छै सबसे बढ़िआँ पढ़ाइ करू तभिए ने बैँकके नोकरी पर्सनैलिटी भी अच्छा छै तऽ खैर पर्सनैलिटी बैँकके नोकरी तऽ छेबे करै लेकिन ओकरा ओतेक बात नहि कहल जाइ छै लेकिन जे पढ़ाइ बैँकिन्ग छै ओ बहुत बड़ा अथी छै लेकिन बैँकके नोकरी बहुत सुन्दर छै हमरो बाल बच्चासभ किछु करै छथि बैँकमे तैआरी लेकिन एक दुइ बेर भेलै तऽ नहि एखन सक्सेस भेलै यऽ देखिऔ आगू कि होइ छै प्रभुके लीला तऽ आओर जे छै अहाँ मानिके चलू पढ़ाइ लिखाइ तऽ बहुत ई बैँकिन्ग पढ़ाइ तऽ बहुत हार्डसे पढ़ाइ होइते छै जेनाकि बैँक पी ओ भेल कि कैशिअर भेल एकर सबके पढ़ाइके मानि छै तऽ बैँकमे रॉयल नोकरी छै ईसब बातके समस्या एकटा आओर छथि हुनके तऽ बैँकमे तखन तऽ पर्सनैलिटिओ बढ़िआँ होना चाही बैँकमे ओसब चीजके माने राखै छै अहाँके नोकरी एतेक सुन्दर रॉयल यऽ अरे ए सी कूलर सब चलै छै ओहिमे तब अहाँ छिए के अहाँके लग गेलै पइसा उठबै ले ककर अहाँ फार्म भरै छिए कि करै छिए बहुत लोक समझेबो करै छै हमरो बच्चासभ तऽ पढ़िते छथि बैँकमे एक दुइ टा तहन देखिऔ तऽ आब कि होइ छै भगवान मालिक एकर